हमरा बिहारमे बहुत तरहके लोक रहै छै हिन्दू सिख इसाइसब प्रेमभावसे रहै छिए कोइ भेदभाव नहि करै छिए एकदम सभ मिलिजुलिके रहै छिए सभ सभ चिक्कनसे रहै छिए गने कोइ इधर उतना अथी नहि रखली गने सभ मिलिजुलिके रहली एन्ने ओन्ने सभ रहली गने अच्छासे सभ दोस्त प्रेम ओकरा कनके खएली सभ आपसमे सभ मिलिजुलिके इधर उधर नहि धिआपुतासभ रहल गने खानपान सब कएलक जे सभ अइसे ही कऽके रहली मिलिजुलिके सभ रहली अपना छुआछूत सब नहि कएली सभ चिक्कनसे रहली आओर सभ जे अएली रहली सब अथी कऽके अपना नहि आपसमे सभ रहली गन चिक्कनसे मिलिजुलिके